जोंनाथ' गोदो स्कुल आनो आजां गाजां गोजान गोजानावसोमोनहाय स्कुल खौनो ओंखायनो हाबनोनो मोनाखै दाना खाथि खाथि खाथि कलेज बाबो बिदिनो खाथि जाबाय एलपि स्कुल बाबो खाथि खाथि जाजोबबाय गोदोहाय स्कुल खौनो फरायनो लुगैबाबो मोना बिदियावनो लेखाखौनो फरायनो मोनाखै जि दानाथ' गभर्नमेन्त नि स्कुल आबो मोजां जाबाय जानायालाय जोंहाथ' प्रायभेत स्कुल आबो सोंनो हाखाया गभर्नमेन्त नावनो सोयो गभर्नमेन्त नावनो फरायो सोनोनो हाखाया फैसा गोनांफ्रा मानसिफ्रा सोयो जों गैयियालाय बहा गभर्नमेन्त स्कुल आवलाय बहाय सोनो हानो औ प्राइभेत स्कुल आवलाय बहा सोनो हानो ओरैनो गभर्नमेन्त आवनो फरायो जोंना फिसाफ्रा